صبح کا ٹائم بہت اچھا رہتا ہے صبح کے ٹائم جب ہم اٹھتے ہیں چھ بجے سے لے کر کے سات بجے تک میرا کام ہے لکھنا وہ بھی کیا لکھنا انگلش ہمیں زبان اچھی لگتی ہے تو اس پہ پکڑ بھی ہے میری گرفت بھی ہے تو اس طور پہ ہم لکھتے ہیں صبح کا ٹائمنگ ہوتا ہے اور اس وقت کیا ہے لوگ سوتے رہتے ہیں تو آرام رہتا ہے کہیں سے مطلب ادھر ادھر ڈسٹربینس کوئی آواز شور و غل نہیں آتا ہے تو مزہ آتا ہے اس وقت لکھنے میں اور اس پر دماغ بھی پورا سنتلت رہتا ہے اور اس کو پورا ہم دے سکتے ہیں سمے اور چار پانچ لائبریری ہمارے پاس ہے اور اسی کی پر ابھی بیٹھ کر کے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں آپ کا بھی اگر شوق اور ذوق ہے تو آپ صبح ہی یہ کام کریں تو بہتر ہے یا رات کے سناٹے میں بھی کر سکتے ہیں رات کا ٹائمنگ بھی اچھا رہتا ہے سہانا رہتا ہے لوگ سوئے رہتے ہیں بس آپ کو اپنا کام کرنا ہے لکھنا پڑھنا ہے تو لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے میرے کو اچھا لگتا ہے تو رات کا سمے اور صبح کا سمے میں کرتا ہوں